मैं कुएं से अपनी एक रस्सी के माध्यम से ही निकलता हूँ यानी रस्सी में बंधी बाल्टी के माध्यम से ही निकलता हूँ और इसके ऊपर मेरे बहुत से विचार भी हैं और यदि आपका कहना है कि इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा हम कुएँ के पानी को बाहर कैसे निकाल सकते हैं तो कुएं के पानी को हम इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक मोटर कार्य करती है तो उसमें एक पाइप कुएं के अंदर होना चाहिए और एक पाइप कुएं के बाहर ताकि मोटर के द्वारा खीचे गए पानी को हम बाहर लेकर आ सकें तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं और यदि बात करें हम किसी और तरीके से भी तो यदि आप गाँव में जाएंगे तो गाँव में आपको कुएं से पानी निकालने के बहुत से अलग अलग तरीकों के बारे में जानने को मिलेगा और साथ ही आप उन ऐसे ऐसे तरीकों के बारे में जान पाएंगे जहाँ से आप कुएं से पानी निकालना बहुत ही आसान है